مجھے فوٹو گرافر بننے کا شوق ہے اور مجھے فوٹوز وغیرہ لینے کا بھی بہت زیادہ شوق ہے میں فوٹو گرافر ایک بننا چاہتا ہوں اور میں روزانہ فوٹو نکالتا ہوں اور اُس کو اپنے اکاونٹ پہ انسٹاگرام پہ پوسٹ بھی کرتا ہوں اور اُس کو اسٹوری بھی لگاتا ہوں تو اِس وجہ سے مجھے فوٹو گرافر بننا اچھا لگتا ہے اور تو میں اور اِسی طریقے سے کچھ ویب سائٹ ہیں آ ویب سائٹس ہیں اور بہت سارے فوٹو گرافرس ہیں جن کو میں فالو کرتا ہوں اور ویب سائٹ سے تاکہ اُن کی طرح سے میں ایک فوٹو گرافر بن پاؤں اور اُن کی طرح سے فوٹو نکال پاؤں تو جن میں اُن میں سے نام آتا ہے ایک فوٹو گرافر ہیں جون کر کے ہیں جن کو میں فالو کرتا ہوں اور بالکل اُنہی کی طریقے سے فوٹو نکالنے کی کوشش کرتا ہوں اور اِسی طریقے سے ایک ہیں جون ہیں اور ایک میک ہیں اور اِسی طریقے سے آ لے لے لیبن کر کے ہیں تو کچھ فوٹو گرافر ہیں جن کو میں فالو کرتا ہوں اور اِسی طریقے سے اِن کی ویب سائٹ بھی ہے اور اِنہی سے میں مدد لے کے فوٹو نکالتا ہوں اور اُن کو پھر اپنے ویب سائٹس اور اکاونٹس اور یوٹوب چینل بھی ہے تو ہر جگہ میں اُس کو شیئر کرتا ہوں اور اُس پہ یوٹیوب چینل پہ بتاتا ہوں کہ مطلب فوٹو گرافر کیسے بنتے ہیں اور فوٹو کو کیسے کلک کرتے ہیں کیسے اُس کو اچھا بناتے ہیں تو اِس طریقے سے مطلب میں اُن کی پیروی کرتا ہوں